جی ہاں ہمارے علاقے کے اسکولوں میں تاریخ پڑھائی جاتی ہے لیکن زیادہ تر تو قومی نصاب کے مطابق ہوتی ہے کبھی کبھار مقامی تاریخ یا زبان کے تناظر میں بھی کچھ معلومات دی جاتی ہے میرے خیال میں ہمیں اپنے علاقے یا ریاست کی تاریخ کے بارے میں بھی پڑھنا چاہیے کیونکہ اس سے ہمیں اپنی پہچان اور ورثے کا بہتر اندازہ ہوتا ہے